जब हम दौड़ने के लिए जाते थे तो हम शाम के समय मुख्य रूप से स्कूल ग्राउंड में ही प्रैक्टिस करते थे और वहीं पर दौड़ते थे परन्तु सुबह के समय हम मेन रोड पर दौड़ने के लिए जाते थे क्योंकि उस समय ट्रैफ़िक नहीं होता और वाहनों का आवागमन भी नहीं होता जिसके कारण आप आसानी से मुख्य मार्ग भी दौड़ सकते हैं तथा मैं सुबह के समय अपने कई दोस्तों के साथ दौड़ने जाता था जो कि आर्मी और पुलिस की तैयारी करते थे हम बहुत से मित्रों का ग्रुप था जिसमें हम सुबह पांच बजे से दौड़ने जाते थे और हम कम से कम पांच किलोमीटर की दूरी तय किया करते थे तथा शाम के समय में हम हमारे स्कूल ग्राउंड में सभी दोस्त मिल कर दौड़ते थे और जिससे ये साथ में दौड़ने का सबसे बड़ा फायदा यही रहता है कि आप कभी भी डीमोटिवेट फील नहीं करते कोई ना कोई व्यक्ति आपको उत्साहित करता रहता है ताकि आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएं इसी तरह हम भी एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए अपनी तय दूरी को पूरा किया करते थे उसके साथ हँसी मज़ाक भी होता था जिससे कि समय और दूरी दोनों का ही पता नहीं चलता था लेकिन कभी कभी जब कोई नहीं होता था तो अकेले दौड़ना जाना भी मुझे बहुत पसंद था जहाँ मैं गाने सुनते सुनते दो पांच किलोमीटर आसानी से दौड़ लेता था लेकिन दौड़ना सेहत के लिए अत्यंत आवश्यक है और प्रत्येक व्यक्ति को रनिंग पर जाना चाहिए जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियाँ में वृद्धि होती है तो मेरा जो सबसे पसंदीदा रूट था वो हमारा स्कूल ग्राउंड और सुबह के समय मुख्य मार्ग जहाँ पर हम प्रतिदिन दौड़ने जाते थे